ہلو میں نے کچھ ہی دن پہلے میشو سے ایک کرتی آڈر کی تھی تو کرتی آن لائن بہت اچھی لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو آڈر کر دی لیکن جب میرے پاس وہ آڈر ہوا تو وہ کرتی بہت ہی زیادہ بھدی تھی اس کا رنگ بھی الگ تھا اس پر جو ڈیزائن تھا وہ بھی بہت برا ہو رہا تھا کرتی اور کرتی کا سائز بھی بہت چھوٹا تھا اس کو جب میں نے پہنا تو وہ بہت زیادہ چبھ بھی رہی تھی اس کو ایک بار ہی دھونے میں وہ ساری کرتی پھٹ گئی ایک دم بہت بری کرتی تھی مجھے وہ کرتی بالکل بھی اچھی نہیں لگی میرے گھر والوں نے بھی بہت ڈانٹا کہ اتنی مہنگی کرتی لی ہے وہ بھی اتنی بری نکلی میری فرینڈس کو بھی وہ کرتی بالکل اچھی نہیں لگی اتنی بری کرتی آڈر کی ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی بری کرتی ملے گی